हँ की हाल छै ठीक छै आर कहूँ सङ्गीतके अभ्याससभ चलि रहल छै ने नीकसंँ हँ तऽ हम कहैत रहौ कि हम कनि दिन पहिने एक जगह कार्यक्रममे गेलहुँ बुझलहुँ तऽ ओतऽ हमरा एकटा बड नीक सिङ्गर रहय ओ सोहर गेलक समदाओन गेलक आ एक दुटा शारदा सिन्हाके गेलक अहाँकेँ विवाहके गीत से हमरा बड नीक लागल हम सोचैत रहौ कि अगर हमसभ हम दुनू कहिओ भेंट केलहुँ तऽ ओहि पर चर्चा कयल जाय किआकी सोहर समदाओन लगनी या फिर विवाहक जतेक भी गीतसभ होइया जेनाकि हल्दीके भए गेल तकर बाद बटगमनीसभ भए गेल ओसभ बहुत आइ मतलब देखि रहल छी कि नहि गाबै लऽ चाहैत छै बहुत आदमी सभ तऽ केकरो ने केकरो तऽ बीड़ा उठाबहे पड़तै ने कि आगूँ जाके हमसभ ओकरा आगूँ करी की तऽ हँ हम सोचैत छी कि ओहि सभ पर अभ्यास कयल जाय किआकि हमहुँ एमहर देखि रहल छी कार्यक्रम यदि मङ्गाबैत छै तऽ ओ सभ चाहैत छी कि जे जतेक बॉलीवुडके गीतसभ गाबऽ लेकिन हमरा लागैया कि हमर स्थानीय गीतसभ छै जेनाकि जे बतेलहुँ हँ नहि अच्छा लगैत छै ओएह हम सोचलियै कि ओकर अभ्यास जादा नीक रहतै आ शारदा सिन्हाके तऽ पता अछि हुनकर सभकेँ कतेक गीत बाजैत छनि हमरा लागैया जे स्पीकर सभ पर बाजैत रहैत छै ओतऽ खाली स्पीकरे पर रहि जाइत छै ओएह ने दादी नानी सभके जे उमरके लोकसभ छथिन ओहोसभ कहैत छथिन की तू सभ कोन की की गीतसभ गाबैत रहैत छी मैथिली यदि कनि कनि ओसभ कतेक नीक लागैत छै सुनैमे ओएह तऽ हम ओ जे सिङ्गरके जेकर गाना हम सुनलहुँ रऽ ओकर नम्बर हम लए लेलियै तऽ ओकरा जे छै कनि मनी कांटैक्ट छै मतलब बिहारके जे बहुत लोकगीतसभ लोकगायकसभ छै हुनकासभसँ विद्यापतिके कतेक गीत गेलखिन ओ नचारीके गीत गेलखिन तकर बाद अहाँकेँ भोला बाबाके कतेक गीत गेलखिन महादेवके गीत गेलखिन तकर बाद ओहो अपन जे यऽ जय जय भैरवी जे यऽ ओहो गेलखिन हमरा बड नीक लागल हम बच्चामे ई मतलब हम सुनैत रहलहुँ ई गीतसभ आब नहि सुनै लऽ भेटैया उगना रे उगना उगना रे उगना जे गीत यऽ साओनके कतेक नीक लागैत छै सुनैमे अभी तऽ आसपास देखैत छियै मैथिलीमे बाजैत रहैत छै सभ केओ ओकर बाद जे छै से ओकर बाद हम कहलियै मतलब बात केलियै ओ सिङ्गरसंँ तऽ ओ कहलकै की जे हमहुँ बेसी मैथिली नहि गाबैत छी ई हम सीखलहुँ हँ जे छै से एहि बेर एतऽ गाबै लऽ तऽ हम कहलियै कि जहन दोसर जगहके आदमीसभ अपन लोकगीत सीख रहल यऽ मैथिली सीख रहल यऽ गाबै लऽ तऽ जे हमसभ मैथिल छी ओसभ किआ नहि गाबैत छी ओसभ किआ नहि आगूँ बढ़ाबी एकरा

सहए ने आ अपन सभके दादी चाचीसभ जे गीतसभमे जे गीत जे बिआह सभमे गाबैत छथिन ओसभ कतेक नीक लागैत छै सहए हँ बुढ़ बुजुर्ग सभ हमसभ तऽ हम तऽ युवा छी तऽ हम सोचलहुँ कि मतलब सोचलहुँ कि हमही मतलब अगर ई ली बीड़ा की आगूँ बढ़ाबी एकरा मतलब बढ़िआँसंँ तऽ हम सोचलियै एहि पर जे बात करल जाय मिलबै अगर कहिओ तऽ